अॼुकल्ह आमदनीअ जा अलॻि अलॻि तरीका आहिनि केतिरा ई नवां नवां तरीका निकिता आहिनि जीअं की युट्यूबर थियनि था असांखे लॻंदो आहे त युट्यूब में जेको वेठो आहे बसि उहो ई उनजो उहो ई किरदारु निभाइ करे उनजो ही हिकिड़ो किरदारु आहे रोल आहे बाकी ॿियो कंहिंजो बि न आहे पर ईअं न आहे युट्यूब ठाहिण लाइ उन्हनि जी ख़ास हिकिड़ी टैक्निकल टीम हूंदी आहे जंहिं में शूटिंग कढणु वारो बि हूंदो आहे ऐं स्पॉट बॉय हूंदो आहे केतिरा ई ॿियूं बि सेवा हूंदियूं आहिनि जेके उन्हनि खे मुयसरु करे ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि उन कारण सां उहे युट्यूब ते ठाइ करे विझंदा आहिनि जंहिं मां उहो ख़ासु उन्हनि खें आमदनी थींदी आहे जेतिरो बि उनखे व्यूज़ वधीक मिलंदा आहिनि ओतिरो हू वधीक कमाईंदा आहिनि त उहो चाहींदा आहिनि त असां उहो सॼो जेके युट्यूब जा जेके अलॻि अलॻि माण्हुनि खे पहुचायूं ऐं हुन मां वधीक कमायूं त इहो हिकिड़ो कमाईअ जो तरीको आहे ऐं ॿियो आहे जेके घुमणु फिरणु वारा जेके ट्रैवलर्स चवंदा आहिनि उहे काफ़ी इस्थाननि ते घुमंदा आहिनि ऐं नयूं नयूं जॻहियूं जेके आहिनि उहे खोजना करे रखंदा आहिनि ऐं उन जूं जेका आहिनि शूटिंग युट्यूब ते कढंदा आहिनि शूट करे उनखे जेको आहे युट्यूब ते विझंदा आहिनि ऐं पंहिंजे ब्लॉग ठाहींदा आहिनि ब्लॉग मां जेका आहिनि उन्हनि खे वरी बि उहो ई आहे जेतिरो उन्हनि खे व्यूज़ मिलंदा ऐं जेतिरा माण्हूं ॾिसंदा जेतिरा माण्हूं उन्हनि खें पसंद कंदा लाइक्स ईंदा ओतिरो उन्हनि खे वधीक ऐं वधीक कमाईअ जो ज़रियो थींदो ऐं उहो वधीक कमाईंदा आहिनि जेको अॼुकल्ह काफ़ी वक़्तु वक़्तु खां हली रहियो आहे ऐं इहो हिकिड़ो कमाइण जो ज़रियो आहे